चार कुर्चांची गरज आशिल्ली डायनींग टेबला खातीर तर मेरशें एक फर्निचरची दुकान आसा थंय आमी ती दिल्ली ऑर्डर तांणी ती चार कुर्च्यो घरा हाडून दिल्यो लांकडाच्यो आसात त्यो बऱ्यो घट्ट आसात आनी त्यो मातश्यो जड भरपूर जड हरशीं पूण ते घट्टसाणेक बऱ्यो आसात म्हणपा लागले ते आमी आतां त्यो वापरतात जाले चार पांच म्हयने तरी जाले आमी ते वापरता त्या बाबतींत तांणी सांगिल्लें तें बरोबर आसा की ते कुडके बिडके किंवा आनीक कितें अशी मार बसूंक ना तांकां बसपाचे बाबतींत कमफर्टेबल आसात तेंकपा बरें मेळटा बेज फाटल्यान तेंकपा खातीर बरें आसा एकच म्हणजें जर ती धुकलपाक गेले जाल्यार व्हडल्यान बोवाळ करता हें एकच म्हणजें तुका तें धुकलून फुडें व्हरपाक मेळना उखलची पडटा त्यो कुर्च्यो पूण ओवर ऑल आमी एक्सपिरियंस केलां की ती बरी आसा तर हांव रिकमेंड करपाक अशें फुडें फाटी सरचें ना बऱ्यो आसात